किताब वठण लाइ असीं अहिड़ा बुक्स सेलर वटि वेंदा आहियूं उते असांखे जूना बुक जाम सस्ते अघु ते मिलंदा आहिनि ऐं असीं बि पंहिंजा झूना बुक उते ई ॾींदा आहियूं